अ खुलुमबाय सार आच्चा आङो सासे रौता थुनलाइ गौथुमनि सोद्रोमा बे आफादा मोन्थिखागौ नोंथाङा जे बेयो थुनलाइखौ बेयो गावबा गाव सोरजिनायफोरखौ बेयाव फरायनो खिन्थायो आरो बेबायदि गोबां बिजाबबो ओंखारलांबाय बेफोरखौ सारआ मोन्थिखागौ दा जोङो आं बिसेसकय जर'खायै गांसे बिजाब माबा सोरजिनाय दङ बे मेनुस्क्रिप्टआव बेखौ आङो बिजाब महर होनो सान्दोङो बे बुब्लियाव सोरबा सोरबा बुंनाय आं खोनादों जे आइ एस बि नाम्बार थायोब्ला मोजां जायोनो त' आरो बेनि अनगायैबो आथिखालाव जिहेतु इ बुक जाफैबाय इलेक्ट्र'निक बुक जाफैबाय त' बे बेलायाव सारआ मा होनो सारनिफ्राय इसे सुबुरन मोननो लुबैदों

नंगौ आच्चा सार बेखौ खालामनो थांनायाव मा मा खालामनांगोन एसे बुंगोन नामा सार आइ एस बि नाम्बार औ इ बुक ओं नंगौ नंगौ नंगौ

आच्चा बेनि टीमनि बागै एसे बुंगोन नामा सारआ

आच्चा आच्चा त' सारनिसिम साबायखर थाबाय सुबुरननि थाखाय त' दिनै बेखिनियाव दोन्थ'नि सार